ہیلو گُڈ آفٹر نون میم میں میں شبنم بات کر رہی ہوں بلو چپ کارپوریٹ انویسٹمنٹ سینٹر سے میم ہم لوگ نا میوچل فنڈ اور انشورنس وغیرہ میں ڈیلنگ کرتے ہیں تو میم اُسی کے بارے میں بات کرنی تھی تو ہمارے پاس نا کچھ اچھے میوچل فنڈس آئے ہوئے تھے تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کبھی میوچل فنڈ وغیرہ میں کبھی انویسٹ کیا ہے اچھا میم اگر آپ کرنا چاہو تو ہمارے یہاں سے نا ہوم سرویسز پروائڈ ہو جاتی ہیں جیسے ہم نا اپنے اِس ایگزیکیٹو کو بھیج دیتے ہیں گھر پہ وہ آپ کو اچھے سے آکے سمجھا دیگا اور ساری ڈیٹیلس وغیرہ دے دے گا تو میم میں یہ پوچھ رہی تھی آپ کیا کام کرتے ہو اچھا تو میم ہاؤس وائف ہیں آپ ہے نا اچھا تو میم کوئی انشورنس پلان لیا ہُوا ہے آپ نے آ میم کوئی انشورنس پلان لینا چاہو گے آپ میم ہمارے پاس نا کچھ اچھے انشورنس پلانس بھی آئے ہوئے ہیں اُس میں نا اگر آپ دیکھو گے تو جیسے چائلڈ ایجوکیشن کے لئے آپ کی ریٹائرمنٹ کے لئے کافی سارے پروڈکٹس ہیں تو آپ نا اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو کسی دِن اگر آپ فری ہو اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو تو میں اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بھیج دوں گی آپ کے پاس وہ آپ کو سمجھا دیں گے ساری چیزیں تو میم آپ کس دِن تھوڑا فری ہوتے ہو اور سر بھی گھر پہ ہوں اُس دِن آپ مجھے تھوڑا سا میٹنگ کا ٹائم دے دو تو بہت اچھا ہوگا نہیں نہیں میم وہ جو ہمارے یہاں سے جو ریپریزنٹیٹیو آئے گا نا وہ آپ کو ساری ہماری کمپنی کی ڈیٹیلس وغیرہ دکھا دے گا ہماری کمپنی جو ہے نا وہ پرائیویٹ لمیٹیڈ ہے کوئی ایسی ویسی کمپنی نہیں ہے جو فراڈ کرے گی ہم لوگ نا ایجنٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ مطلب آپ کو ایسے ہی کال کر دیا اور ایسے ہی سب کچھ ہو جائے گا تو اِس لئے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے اپنا ایک بار ایڈریس کنوے کرا دیجیے ذرا جی پینتیس سو باون گلی سنتراچھن نیئر بائے باڑا ہندو راؤ میم ڈہلی آ ڈیڈ ڈہلی کونسی والی میم اوکے میم کس ٹائم سر اور آپ دونوں مِل جائیں گے سنڈے والے دِن میم کونسی ٹائم بھیج دوں آپ کے پاس کتنے بجے بھیج دوں اپنا ریپریزنٹیٹیو چار بجے دو بجے میم کوئی آئیڈیا دے دیں گے نا میرے لئے میرے لئے آسانی ہو جائے گی چار بجے ٹھیک ہے میم میرا ایگزیکیٹیو نا چار بجے آپ کے پاس کریکٹ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھینک یو